भांडे कियां मांजदे भई भांडे भ्रावा साबुन लैन्ने आं बिम ते लेइयै खड़ू़चा लै फिर रगड़ा भांडें गी पाइयै बाल्टियै गी फिर धोने ते ङोइयै रक्खी ओड़ने साईड पर सुक्कने गी इंया अस मांजने होने भांडे ते भांडे गी तेल लग्गे दा साबुन कन्नै तेल जंदा उडदा ते केह् आखदे बनी सकदा इकदम